आदमी जो पानी में तैरता है उसको बहुत फायदा है उसको थकावट है जो उसको कोई परोब्लम नहीं है उसको साँस में कोई दिक्कत नहीं है पैर में उसको कोई दिक्कत नहीं है जे लोग दौड़ता फिरता है उसको कोई दिक्कत नहीं है जो लोग नहीं दौड़ता उसको बहुत दिक्कत है बहुत साँस में जे लोग दबता है उसको साँस में नहीं कुछ का दिक्कत है जो लोग चलते फिरते हैं ओ लोग का खूब स्वस्थ रहते हैं शरीर भी अच्छे रहते हैं कोई दिक्कत का बात नहीं है पा चलते फिरते रहता है उसको बहुत अच्छी शरीर रहती है कोई परोब्लम नहीं होती है जो लोग नहीं चलते नहीं घूमते फिरते है उसको शरीर में बहुत तरह के कष्ट हैं बहुत तरह की बीमारी है बहुत तरह के इस शरीर में दिक्कत है जे लोग चलते फिरते हैं जे लोग हर काम करते हैं पानी में कर चलते फिरते रहते हैं ऊ लोग के बहुत अच्छे शरीर रहते हैं कोई तरह के दुःख नहीं रहते हैं साँस में कोई परोब्लम नहीं रहते हैं पानी में भी तैरना चाहिए स्वस्थ रहना चाहिए शरीर को सु सुरक्षित रखते हैं बहुत तरह के अच्छे रहते हैं जे लोग नहीं चलते फिरते हैं ऊ लोग के बहुत बीमार पड़ते हैं बहुत तरह के दर्द पीड़ा ये सब रहते हैं साँस में दिक्कत रहते हैं उठने बैठने में दिक्कत रहते हैं जी लोग हर काम करते हैं हर चलते फिरते रहते हैं सुबह शाम चलते हैं काम धाम करते हैं ऊ लोग के शरीर बहुत सुरक्षित है अच्छा से रहते हैं भी काम भी करते हैं पानी में भी चलते फिरते हैं ऊ लोग भी ठीक रहते हैं ऊ भी सुरक्षित रहते हैं साँस में कोई परोब्लम नहीं है उसको कोई बीमारी नहीं है जे लोग नहीं घूमते फिरते हैं से लोग बहुत बीमार पड़ते हैं सुरक सुरक्षित नहीं रहते हैं साँस में बहुत तरह की दिक्कत है उठने बैठने में दिक्कत है